जीअं त मुंहिंजी साहिड़ीअ सां मां फोन ते ॻाल्हायो त ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे असांजी ॻाल्हि निकिती फे चहिरे जे बारे में जीअं हुन जे चहिरे में थोरो तकलीफ़ु हुअसि कुझु कुझु दाग हुअसि त मुंहिंजे चहिरे ते बि हूंअं ई आहे त ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे चईं की मां इहा स्क्रब वठी आई आहियां चहिरे जे लाइ तूं बि पंहिंजे चहिरे जे लाइ वठी अचु त तुंहिंजो बि चहिरो मूं वांगुरु सुठो ॾिसण में ईंदे त मूंखे सजे मतिलबु मूंखे सलाह कयईं त मां बि पुछियोमांसि किथां वठी आई आहे कीअं वठी आई आहे घणे आहे छा आहे त सभु ॿुधायाईं उन खां पोइ मां बि उहा च घुरायो त पंहिंजे फेस ते लॻाए ॾिसां त मां बि उहा ट्राइ कयो त अप्लाइ कयो चहिरे ते लॻाए ॾिठो लॻाइण खां पोइ थोरी देरि में मसाज कयो जीअं चहिरे ते धीरे धीरे थोरो थोरो मुंहिंजो चहिरो जीअं थोरो थोरो थोरो थोरो करे धीरे धीरे साफ़ु थियणु लॻो उन खां पोइ हिकु पहिरें ॾींहं ते एॾो फ़र्क़ु नज़र न आहियो ॿिए ॾींहं जो फ़र्क़ु नज़र आहियो त मां जॾहिं पंहिंजे कम ते वापसि वई हुअमि ॿिए ॾींहुं कम ते त उते सभु पुछनि पिया किथां वञी तूं हिकु राति में अहिड़ो छा चमत्कार करे आई आहे जो तुंहिंजो चहिरो एॾो सुंदर थो लॻे छा करे आई आहे त मां उन्हनि खे छा चवां की मां किथां करे आई आहियां की मां घर मां कयो की मुंहिंजी साहिड़ीअ मूंखे सलाह कई त मां उन मां कयो इहो त हिकु थी वियो की असां मां हिकु ॾींहं में मां रातोराति मां स्टार ठही वियमि त इहो जेको चेह मतिलबु जेको उन सजेस्ट कईं उन राइट सजेस्ट कयो त उन मां ॾाढी ख़ुशि थी वियमि ऐं मां इहो हमेशा यूज़ ई कंदमि ऐं थैंक्यू कंदीमांसि उन खे धन्यवाद